ओहिठाम ओना मुख्य रूपसँ खेती तऽ धान गहूँम आओर मकइ कहिओ मकइके होइ छै उपजा समय समयपर ओ उपजा किसान करै छै ओहिमे विभिन्न प्रकारके समयके अनुसार जेना फ़रवरी सीजनमे फ़रवरी प्लान्ट मक्का आबै छै ओकरो खेती लोक करै छै कातिक मास जखन आबै छै तऽ ओहिमे गहूँमके खेती करै छै आओर ओहिसँ पूर्व भादो मास सावन भादोमे धानक रोपाइ करै छै होइ तऽ छै सभ किछु मगर व्यक्तिगत हमरा ओहिठाम किछु प्राब्लम्स छै जे जंगली जानवर एतेक तंग करै छै एतेक तंग करै छै जे फसलके नष्ट भ्रस्ट कऽ दै छै फलतः किसान खेती करै सँ लाचार भऽ भऽ कऽ आब खेत परती छोड़ए लगलै हँ आओरसभ इलाक़ा जे हमरासभक जंगली इलाक़ा छोड़िक़ऽ ओना तऽ आर जगह हमरासभके इलाक़ामे सभ फसल चाहे मक्का चाहे धानसभ खूब सुन्दरसँ होइ छै ओहिमे जे भी सरकारी मदद सेहो भेटै छै समय समयपर